आंथ' लेखाखौ माबायाव लेखा दखानावसो बायनाय जायो लाइब्रेरि यावसो बायनाय जायो आरो जोंनिहायथ' बिदि सेकेन्द हेन्द बिजाब फानगिरि गैया जोंनि बे माबायाव आरो क'क्राझार माबायाव दिसत्रिक आव नांगौ जायोबाथ' गुवाहाटि बायदियावसो लायो जोङो इसे बुरजा नांगौ जायोबा जोंना नैबे बे बेयावनो फिसाना सिटि या जोंनाव बिदि सेकेन्द हेन्द माबा लेखा बिजाब फाननाय गैया आरो जों ला नैबे नांगौखिनिखौनो लाइब्रेरि याव लायो बेनो आरो बिजाबखौ जों बेयावनो लायो आरो दखानाव बा लाइब्रेरि याव लायो नांगौखिनिखौ खाथि खाला बैदिनो दखान थायो लाइब्रेरि फोर थायो बेयावनो लायो आरो

सेकेन्द हेन्द खौथ' जों बेवहाय मोना ओमफ्राय जोंनियाव माबा गैया बेहाय फानग्रा गैया जोंना लाइब्रेरि यावनो लायो आरो दखानाव लायो बिजाबखौ आरो नांगौबाथ' बेबादि गुवाहाटि बायदियावसो थायो गुवाहाटि बायदियावसो थायो नांगौ माबा माबाया मा होनो सेकेन्द हेन्द फोरखौ नांगौबा गुवाहाटियाव मोनगोन जों ओरै बेहाय मोना आरो